हँ माछेवला बोलै छियै अहाँ कहाँसँ कहाँसँ बजै छियै तऽ अहाँके कोन काम छै कोन माछ लेबैके छै आब तऽ रोहूके रेट रोहू लेबै कि कतला लेबै कि कौन सा माछ लेबै तऽ जौनके अहाँ बतेबै तब ने उके सभके रेटवा तब ने अहाँके हम बतायब नहि तऽ आइ जे हमरा पास माछ है एहिमे पोखरेके छै ए एहिमे है हमरा पास कतला है आओर ई नैनी छै आओर रोहू छै तीने गो छै आज हमरा पास आओर रोहू तऽ दू सए पचास रुपैये अभी चलै छै तऽ अहाँ कत्ते लेबै हँ तऽ मानि लेलियै अहाँके रेट जे हम बतायब तऽ अहाँ बतेयबै तब ने कि अहाँके कत्ते चाही कै क्विंटल चाही अहाँके शादी ब्याहमेके लेल कितना चाही तऽ उहे अनुसार ने हम अहाँके रेट बतेबै तऽ पचाससँ साठि के जी लेबै तऽ अहाँके दस रुपिआ कम लागत तऽ एकदम जिन्दा तऽ अहाँके तऽ हम कहली हऽ कि अहाँ यहाँ आ जाउ आ माछके अपना ढङ्गसँ देख लू आओर ई सभ माछमे जिन्दे छै आज ही मारले है अभिये हमरा सभके पास एलै हैं तऽ हम सभ ओकरा जिन्दे पानिमे रखले छियै मानि लिअ लेकिन कि मर जेतै तऽ अहाँ अढ़ाइ सए रुपये रेट न न देबै तऽ देखियौ ई अहाँ दू बात छै कि मण्डीके रेट अलग होइ छै आओर ई हमर सभके रेट अलग होइ छै तऽ ई अहाँके तऽ हम सभ पोखरिसँ लबै छियै तऽ पोखरिवला रेटमे अहाँके दस रुपिआ कहलीह जे अढ़ाइ सएमे कम कऽ देब बादमे फोन करब